हराखै दा

खोनादों दाख्लै ना बायनो हरनाया मानो गेसावखो हरनाय नोंलाय जाबाय थगायनानै हरबाय नोङो ना गेसावखौ आं थांनो सोलाबाखैमोन फिसौखौ थिनहरबाय गेसावखोसो हरबाय गैला फैसा लस जाबाय आंहा गोदान हरफिन माब्लाबा आं हरफिनसै ना गेसावखो हैफिनसै गोदान हर गोथां गोथांखौ बहा गेसावखो हरनो मोनामनायसो नाया जानो हायाखै जा सायनोनो हायाखै फिरायफिननोसै आङो हैफिनगोनसो आङो

फैसा हरफिन फैसा लुबैयाब्ला आंनि फैसाया ओरैनो ओंखारदों होमब्ला

आंहा एसे खस्थ' खालामनाय फैसाया ना गेसावखोनो थगायनानै फानहरबाय बे बुरैया हरनांगोन

आं नाखौ लायफिनगोन बासिनानै लाबोफिनगोन अ गाबोन गोदान हरफिन नङाब्ला गाबोन गुरनानै हरफिन गोथाङा गेसावखौ हरनानै थगायदों आंखौ आंनो लायनो सोलाबाब्ला फैसाखौ हरफिन माब्लाबा बिदि ना गेसावखौ हरनांला आंनो आंनि फैसाया ओरैनो ओंखाराखै नै मा होन्दोंनो दिनैनिफ्राय बिदि खालामनांला

फोराननानै जानोसै आरो फोराननानै जाथारनोसै एसे गोजानावलाय माला हैफिनलायबाय थानो गोजानबो जाबाय मोनाबायबो बहाथो हैफिननो नोंनि फैसाखौबो नांला माब्लाबा बिदि हरनांला आरो गथ'आबो नों मोजां हरब्लानो मोजांखौनो लाबोयो नों गेसावथारखौनो हरबाय बेलाय माथो खालामबावनो

मा होनहरखो आं खोनायाहाय दोन्दो नो दोनबाय